مئو ضلع میں اہم صنعتیں ہیں جیسے لوم ہے مشین ہے سانچا وغیرہ ہے اسی کو زراعت کہتے ہیں مئو ضلع کے فیکٹری فیکٹریوں اور کمپنی تو نہیں مئو ضلع میں فیکٹریاں اور کمپنی تو نہیں ہے پر جو ہینڈ لوم ہے وہی تو فیکٹری کے کام میں آتے ہیں اس پہ ساڑیاں چلتی ہیں اوچا ساڑیاں نکل کے پھر اس کے کئی پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد فائنل پروڈکٹ نکلتا ہے تو ایک طرح سے یہ جو ہے ہینڈ لوم ہے وہ ایک کمپنی ایک فیکٹری کے طرح کام کرتا ہے